मनुष्य जीवनमे घुमनाई बहुते जरुरी छै खेनाई पिनाई नौकरी चाकरी खेती बाड़ी एहिके अलावा घुमनाईयो बहुत जरुरी छै जाहिसँ जीवनमे बहुत रास रङ्ग देखैके मौका मिलै छै अगर हमरो कतहुँ घुमैके मौका भेटत तऽ हमहुँ एक बेर उत्तराखण्डमे बहुत नीक पवित्र स्थल सभ छै जाहिमे केदारनाथ बद्रीनाथ ऋषिकेश अहि सभ घुमैके मौका अगर भेटत कियाक तऽ ओ प्रकृतिके गोदमे बसल छै हिमालयके गोदमे बैसल छै आओर साथही ओ अपन सांस्कृतिक धरोहरक रुपमे सेहो मानल जाइ छै कहल जाइ छै जे ओतय शिवकऽ शिव विराजमान छथिन आओर हिमालयके गोदमे बैठल छै ओतय एक जकाँ मौसम सभ दिने रहै छै आओर सालके किछे खास दिन ओतय जायके मौका भेटैत छै अप्रैलक मासक बाद ओतुका पट्ट खुलैत छै तकर बादे जा सकैत छी